पिछले एक साल में मेरे साथ कई घटनाएं और बहुत अनुभव मिले हैं पिछले एक साल के अंदर मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर परेशान था और मेरा जो रो रोज़ की दिनचर्या थी वो समय पे नहीं थी जिस कारण से मेरे लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला हो गया था और मेरे पाँव में और पेट में दिक्कत होने लगी थी काफ़ी डॉक्टरोज़ वगैरह को हमने दिखाया था और इलाज भी हमने किया था पर कोई खास मुझे उपचार नहीं मिल पा रहा था फिर किसी निजी पर व्यक्ति ने मुझे सुझाव दिया कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज़ करो और नियमित सुबह जल्दी उठो और अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करके आप अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलो मैंने उनकी यह यह बात मानी और मुझे काफ़ी राहत मिली और मेरा शरीर अब पूरी तरह स्वस्थ है